संनाय समाव जोङो बिदिनो साराय आरो थौ बेफोरबायदि बाहायो आरो साम'स खोस्लि बाहायो आरो बेयो साम'स खोस्लि आनो आरो रानसा बायदिसिना बाहायो जोङो मानो होननानै बुङोब्ला संनाय समाव साराय गैयाब्ला ओंख्रिखौ बोरै संनो बेफोरनि खोथाया फैयो आरो संनाय समाव थौ गैयाब्ला बोरै ओंखाम संनो जेरै थौआव ओंखाम सङो बिदिनो बायदिसिनाबो जों संनो हायो थौआव दालि दुलिफोरखौबो जों थौआवनो सुनो हायो संनो हायो बेनिफ्राय ओंख्रिफोरखौ जोङो सारायाव संनो हायो बेनिफ्राय साम'सफोरखौ जोङो बांद्राय बाहायनाय जाया मानो होननानै बुंब्ला जोंहा आखायानो दंखायो जेब्ला जोङो आखायजोंनो जायो बेनिफ्राय खोस्लि बाहायो होननानै बुङोब्ला जोङो खोस्लिखौ स्टिलनि खोस्लि बाहायो मैगं एरनाय ओंखाम एरनाय बायदिसिना बेबायदि बेनिफ्राय खोस्लिनि बाहागोआव मोनसे रानसा होननायबो दंबावो बेनिफ्राय ओंखाम एरग्रा खादौ होननानै बुङो जोङो बेयो दङ खादौखौ खादौखौ माबोरै बाहायो होनना बुंब्ला खादौखौ जोङो जेब्ला ओंखाम सोरोमनो नागिरो अब्ला जोङो ओंखामखौ एरखावनानै होयो बेयाव ओंखामा एरखावब्ला माने समानै गासैबो मोनो होननानै गोदोनिफ्रायनो जों मिथिनानै मोनो बेखायनो मोजाङै मोनथों एबा सोरोमथों होननानै खादौजों एरना होयो बेनिफ्राय रानसाया जाहैबाय जेब्ला जोङो ओंख्रि एनलाफोरखौ गेब्लेहोनो थाखाय बे रानसा होननाय बुस्थुखौ बाहायो जेब्ला जोङो ओंख्रि संनायाव दै होनानै गोदौओ बे गोदौनाय समाव ओंख्रिआ जेब्ला रुयोब्ला रुयनाय समाव बे रानसाजों सायोब्ला जोङो रानसा ओंख्रिफोरखौ गेब्लेनाय नुयो बेनिफ्राय ओंख्रिया गोथाव जायो आरो बेफोरबायदि मेनलि होननानै बुङोब्ला जोङो रानसाजों नारजि ओंख्रि नारजिखौ खारैजों रुनानै जेब्ला जोङो सायो अब्ला नारजि दोलो होननानै जे नारजि दोलो संनायाव रानसाखौ मेन माने गुबैयै बाहायनाय जायो आरो सानो थाखाय बेखिनियानो